हाँ कौन बाेल रहा है आ हाँ हाँ बोल रहा हूँ बताइए

क्या मत कितनी चाहिए हाँ तो करिए कितना है चाहिए और कहाँ भेजना है अच्छा तीन चार सौ का मतलब है तो फिर आप पर कैंडीडेट के हिसाब से कितना नग रखना चाहते हैं दो दो जलेबी या दो मेवा बाटी कि एक एक अच्छा अच्छा अच्छा दो दो तो तीन सौ के हिसाब से इसका मतलब आपको साढे़ तीन सौ आदमी का लगभग चाहिए आपको

हाँ तो हज़ार हज़ार पीस आप मान के चलें हाँ बताइए तो हम ले लेंगे कब ऑडर करना है आपको वैसे अगर मेवा बाटी आप शुद्ध घी में लेंगे तो आपको पड़ेगा बारह सौ रुपये किलो और अगर आप है ना वैसे लेंगे तो आठ सौ रुपये किलो है और आपकी जलेबी पड़ेगी छः सौ रुपये किलो और अब वो आप जब आएंगे अब आप जब आएंगे तो फिर थोड़ा बहुत हाँ तो ऑडर जब आप कैस जमा कराएंगे तो थोड़ा बहुत देख लेंगे ना ना ना पहले एडवांस डिलेवरी से नहीं कुछ पहले एडवांस देना पड़ेगा उसके बाद और साथ में अगर आपका घर आस पास होगा तो कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है वैसे डिलीवरी चार्ज आपका अलग लगाएं हाँ तो फिर आप आ जाइए और हमें एडवांस जमा कराइए क्योंकि एडवांस पहले ही हम लेते हैं ठीक है मेरी साॅप है आपकी ये हज़ीरे के पास में है हाँ हाँ आप किसी से भी पूछ लेना कोई भी बता देगा आपका वैसे कहाँ पर देना है स्थान सिटी सेंटर ठीक है तो आप आ जाइए एडवांस जमा करा दीजिए फिर भेज देंगे